खीरभाट पाजीफोंड रावणफोंड गांव गंवळीवाडो मेस्ताभाट सेरावली बेनावली माजोर्दा वेर्ना उतौर्डा वारका आरोसीं ओर्लीं खडपाबांद विठ्ठलपूर सांता शंकरवाडी नावेली तेलावलीं मांडोपा ध्रमापूर जानकीबांद रावळबांद बांदार कुजिरा शिरोडा वाजे पोंडा